दस दो सौ चरानुएं तिन्न हजार दो सौ चरताली शपुंजा ज्हार त्रै सौ तरासी सत्त सक्ख शपुंजा ज्हार तिन्न सौ ठानुएं